मुंहिंजे शहर में साईं सुखरामदास साहिब जी वरिसी थींदी आहे जंहिम हर साल ईंदी आहे अने टे ॾींहंनि लाइ हूंदी आहे प्रश्न उहो थो थिए की जॾहिं इहा वरिसी थींदी आहे तॾहिं ॿियनि शहरनि मां बि इलाही माण्हू ईंदा आहिनि त पोइ सभिनी खे होटल जा भाड़ा वधारे थींदा आहिनि एटले हिते जेतिरा बि माण्हू रहंदा आहिनि उहा पंहिंजे घरनि जा रूम माण्हुनि खे ॾींदा आहिनि के जंहिं में माण्हू ॿाहिरि जा माण्हू अची करे हिन शहरनि में पंहिंजे घर में रही सघनि अने वरिसी वरिसी में अची सघनि जॾहिं ही माण्हू ईंदा आहिनि तॾहिं इलाही मुश्किलियूं अने चुनौतियुनि जो सामनो करिणो पवंदो आहे जीअं की पहेला त पंहिंजे घर में वधारे रूम हुजिणा खपनि सभेई रूम साफ़ु सुथिरा हुजिणा खपनि घर में पाणी जी सुविधा हुजणु खपे अने उन्हनि जी रोटी जी हूंदी आहे उहा त वरिसी में ई हूंदी आहे त बि अगरि उन्हनि में कोई बुज़ुर्ग माण्हू आहे या त नंढो ॿार आहे त असां उन्हनि खे खीर ॾींदा आहियूं नाश्तो ॾींदा आहियूं घर में चाहिं पीराईंदा आहियूं इलाही कमु अहिड़ो हूंदो आहे की जे ॿाहिरि न थी सघंदो आहे एटले पाण खे उन्हनि खे घर में हेल्प करणी घर में मदद करिणी पवंदी आहे जीअं की मां हींअर जी ॻाल्हि ॿुधायां थी मुंहिंजे घर छह माण्हू आया हुआ हुन मां ॿ नंढा ॿार जुड़वा हुआ त पोइ उन्हनि जी मम्मी वरिसी में वञी सघे अहिड़ी हालति में कान हुई पर उन्हनि जो आखो परिवार आयो हुओ एटले सभेई गॾिजी करे वरिसी में आया हुआ तॾहिं जॾहिं उहा नंढा ॿार इलाही रोइनि पिया त असां पंहिंजे घर मां ज उन्हनि खे खीर जी बॉटलूं ॾिनीसीं दवाऊं वठी आयासीं अने उन्हनि जी सेवा कईसीं ॿुढा माण्हू बि आया हुआ त असां उन्हनि उहा ॿाहिरि वरिसी जो रोटी न पिया खाई सघनि त असां उन्हनि लाइ घर में सीरो खिचिड़ी ठाहे ॾिनोसीं जॾहिं उहा सभु महिमान ईंदा आहिनि तॾहिं पाणि असां उन्हनि खे महिमान कान समुझंदा आहियूं असां असांजे गुरु जा आशिर्वाद समुझी करे उन्हनि खे पंहिंजे घर में रखंदा आहियूं